राजस्थान भारत जो ॾाढो वॾो राज्य आहे राजस्थान में अलॻि अलॻि देश विदेश जा माण्हू घुमणु ईंदा आहिनि हिते जूं शादियूं हवेलियूं क़िला रेगिस्तान वास्तू कला उन्हनि जा खाधा हीअ सभु ॾिसण लाइ माण्हू ईंदा आहिनि पर्यटक पंहिंजे पाण खे रोके कोन सघंदा आहिनि जेको हिकु बार घुमणु ईंदो आहे उन खे बार बार घुमण जो मनु कंदो आहे इहा ख़ासि ॻाल्हि राजस्थान में आहे जीअं त राजाउनि जो राज्य राजस्थान कॾहिं राजपुताना नाले सां बि सुञाणियो वेंदो हुओ उन जे महाराणा प्रताप पृथ्वीराज जो आणण हिकु पंहिंजे मुल्क लाइ पंहिंजी जान खे शहीद कयो हुओ जंहिंसां हुननि खे पूरी दुनिया में नालो थियो ॿियों आहे रंग जे नाले सां शहर जो नालो सभिनी खां पहिरीं राजस्थान जी राजधानी जयपुर आहे जयपुर खे पिंक सिटी जे नाले सां बि ॼाणींदा आहिनि उदयपुर खे वाइट सिटी ऐं जैसलमेर खे गोल्डन सिटी जे नाले सां सुञाणींदा आहिनि चौथों आहे माउंट आबू हीउ राजस्थान हिकु हिल स्टेशन आहे हिते माण्हू पहाड़ ते घुमण लाइ ईंदा आहिनि चौथों आहे बुलेट बाबा जो मंदरु राजस्थान जे पाली ज़िले में हीउ ख़ासि मंदरु आहे जंहिंजो नालो बुलेट बाबा जो मंदरु आहे हिन मंदर में बुलेट जी पूॼा थींदी आहे पंहिंजो राजस्थान जो श्रापित गांव कुलधरा हीउ जैसलमेर ज़िले में आहे हिन कुलधरा खे भूतनि जो गांव चवंदा आहिनि